आं दाखलै माबायाव कुर्थि बायना लाबोबाय दाना कुर्थियानो मोजां नङा दामाबो बिराद बुरजा लाबाय ओमफ्राय खनसेल' गानदों आरो आं खनसे गाननानै सुबाय आङो ओमफ्राय सुनाय लोगो लोगो सेस रं खारजोब्बाय दामजों कवालिटिजोंनो मिलाया एसेबो ओंखायनो मोजां मोनासै आं बेखौ